औ आस्सा आस्सा आस्सा आस्सा आस्सा आस्सा नोंथांनि कल खालामनाया जोबोद मोजां जादों आं बै खाथिनि खा नोंगौ नोंगौ खाथिनिनो दा नोंथाङा भुटानाव माब्ला थांनो सानदों गाबोन फुङाव ना सयटासोयाव नोंथाङा बिदिनो सयटायावबो मानो थांद्रायनो एसे आतटा सोनिफ्राय थांबानो जायो मानोबा आतथा सोनिफ्राय गारि मटर एबेलेबेल जायो नालाय ओरै नोंथाङा गारिनि दामफोरा नोथाङा मानि पार्सानेलि थांनों लुबैदों ना पेसेन्जार जों थांनो सानदों नोथाङालाय औ औ पार्सानेलि लाङोबा भुटान सिम सानसेनि लायोबा आंनियावथ' दा स्ट'काव मानि आंनि आखायाव गंब्रै गारि दङ' मानि स्करपिय' गंनै ब'लेर' गंसे अवेगनार गंसे दं नोंथाङा बबे मोनसेखौ सुस खालामगोन स्करपिय' खौसो ना आस्सा आस्सा आस्सा आस्सा आस्सा स्करपिय' खौ लायोबा एसे बाजेटाव मानि सार्सा एसे बरा लागोन ब'लेर' अवेगनारखौ लायोबा एसे खम लागोन आरो सानसे सानसे सानसे लायोबा नों इनक्लुडिं जुदि थावफोरल' आंनिफ्राय लाफायोबा फाइभ थावसेन्ड लानाय जागोन आरो सानसेयाव आमफ्राय जुदि नों थावखौ सोयोबा आं फर थावसेन्ड आवनो थांनाय जागोन औ दा थ्रि थावसेन्ड बा एसे माबा जायो नोंथां मानो होनबा एसे गोजान ना लामाफोराबो थिख नङा बै दाथगारिनिफ्राय ओरै स'सेया मोजां नंथारा आंहाबो गारि ड्रायभार हमनान होनांगौ जायो ना दे नोंथाङा बुंबाय जेब्ला नोंथाङाबो गोजाननि मानसि बेरायनो लुगैनाय बेरायनो फैबाय बे हिसाबै आं नोंथांखौ दे नोंथांमोननि बिदियानो जाथोंसै औ औ दे

राइट मोनगोन आं नोंथांनि लांगानियाव ग्रोफ ओइट थार्टियाव ओंखारनान था आं ड्राइभार खौ थिनहरगोन आरो लोगोसे ड्राइभारानो बे नोंसिनो जा जा बेरायनांगौ बे भुटान नि गेट भुटान नि बे बुधिस मनदिर जेसेबां मानि खाथि खालायाव जेसेबां थुरिस्ट प्लेस दं बिथां आं बेखौनो मानि बेरायनो लानानै गिदिंनो नोंखौ थिनखागोन नोंथाङा सिन्था खालाम नाङा ओंखारनानल' था दे होम्बा बिदिनो जाथोंसै दे बाइ दे अके अके दे थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ